मैं पेंटिंग को एक पेशे के रूप में अपनाना चाहूँगी चित्रकारी पेशे की संभावनाएँ संभावनाएँ तो बहुत होती हैं पेंटिंग को एक पेशे के रूप में मानने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पेंटिंग में एक तो अलग अलग रंगो की आवश्यकता होती है अलग अलग सामग्रियाँ अलग अलग अलग अलग जगह या कहें तो अलग अलग अलग अलग स्थान जिसमें कुछ पर्यावरण से जुड़े हों कुछ एनिमल से जुड़ें हों कुछ जंगल से कुछ सिटी से कुछ गाँव से इस तरह से कुछ माहौल की ज़रूरत होती है